असांजे दोस्तनि ऐं परिवारनि खे जेकॾहिं कंहिं रांदि जे लाइ प्रोत्साहित करिणो आहे त उहे पंहिंजे इस्कूल जे टी पी टी टिचर्स खां सलाहूं वठी सघनि था ऐं जेके असांजे क्षेत्र में या असांजे घर जे पासे में जेके मै मैदान आहिनि रांदियुनि जा मैदान आहिनि ऐं उते जेके रांदियूं कराईंदा आहिनि उन्हनि खां बि उहे सलाहूं वठी सघंदा आहिनि